جی ٹیکنالوجی سے ہماری زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں ہوئی ہیں مثال کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پُرانے زمانے میں یا ابھی جو ہماری دادی اور نانی کا جو دور تھا جو زمانہ تھا اُنہیں کافی دقت اور مشّقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا وہ جب کسی مسالے وغیرہ کو پیسیتی تھی تو اُن کو سل بٹی پر پیسنا پڑتا تھا بٹ ابھی اِس وقت جو ہماری امّی ہیں وہ آرام سے مکسر میں پیس لیتی ہیں اور اِسی طرح جب وہ کھانا بنانا ہماری دادی اور نانی جب کھانا بناتی تھی تو وہ چولہے پہ بناتی تھی اور اُس کے لیے ایندھن کا جلانا وہ دقت ہوتا تھا خاص طور سے ٹھنڈی کے سردیوں کے موسم میں جب لکڑی سُوکھی نہیں ہوتی تھی جب اُن پہ دھوپ نہیں لگی ہوتی تھی لیکن اب وہ مسئلہ نہیں ہے جیسے ہمارے اِس وقت ہماری امّی کیا کرتی ہیں وہ آرام سے بہت آسانی کے ساتھ جو ہے گیس پہ کھانا بنا لیتی ہیں اِسی طرح ٹیکنالوجی کا سب سے اہم جو ہے وہ شوشل میڈیا ہے پہلے کے زمانے میں لوگ خط لکھا کرتے تھے اور وہ خط مہینوں میں دو مہینوں میں یہاں تک کہ سال لگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے میں لیکن آج اِس وقت ہم دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے سے تک ایک فون کے ذریعے شوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پیغام کو پہنچا سکتے ہیں اور اُن کی آواز ہم تک پہنچ سکتی ہے اور ہم ہم اپنی آواز وہاں تک پہنچا سکتے ہیں تو شوشل میڈیا کے ذریعے بہت ساری تبدیلیاں ہماری زندگی میں آئی ہیں